ہلو جی ہاں مل جائے گا ہاں تازی ملے گا آج ہی لایا ہوں مال بہت اچھے اچھے مال ہیں ریٹ تو بھائی بیس روپئے کلو آلو چل رہا ہے ٹماٹر تو چالیس روپئے ہے اب بڑھیا والا لیجیے گا آپ کوساٹھ روپئے پڑے گا ہاں تو صحیح بول رہا ہوں بھائی جو مارکیٹ منڈی میں جو ریٹ وہی میں آپ کو لگایا پچاس لگا دیں گے اور بتائیے گوبھی بھی چاہیے ٹھیک ہے گوبھی تو بھائی ابھی ستر روپئے کلو ملے گا گوبھی کا سیجن نہیں ہے نا ابھی تو ابھی تو مہنگا ہی ملے گا وہ ہاں وہ تو سیجن ہوتا ہے تب تو سستا بھی کم آ رہا ہے نا مال باقی اور کیا ہے چاہیے ہاں پہنچا دیں گے ٹھیک ہے بھیا وہ پہنچانے کے لیے چارج الگ سے لگے گا نہیں وہ بات تو ہے بھائی اب یہ ہمارا دکان ہی یہاں آ گیا ہے اب نہیں تو آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی کم بھی لگاؤ اور گھر بھی بھیجاؤ تو ایسے میں صرف ایک ہی کام ہوگا نا کم لگا دیں گے آپ یہاں پہ دکان میرے شاپ پہ آ کے لے لو آپ کو اب بھائی گھر میں منگاؤ گے تو پھر الگ پیسے لگیں گے چلیے ٹھیک ہے پھر